साढ़ै इस टाइम बिच्च असेंगी पता गै साढ़ै केह्ड़ी केह्ड़ी सब्ज़ी ऐ जेह्की ओह् इस टाइम चलै दी साढ़ै इस टाइम बिच्च लगदी भिंडी म्हीना स्हाड़ा आई गेआ एह् जेठ जेठ म्हीनै बसाख जेठ म्हीनै साढ़ै सब्ज़ियां जेह्कियां ओह् लग्गना जेह्कियां पौंदियां जियां आई गेआ आलू आई गेआ बसाख म्हीने लगदा मक्क देसी जेह्की बसाख म्हीने लगदी बाकी कद्दूं आई गेआ ओह् बी बसाख म्हीनै लगदा बाकी आई गेआ साढ़ै करेला आई गेआ टमाटर आई गेआ फेर ओह् आई गेआ भिंडी आई घिया आई गेआ तोरी आई एह् हर सब्ज़ियां जेह्कियां जिन्नियां बी हैन ते साढ़ै एह् सारियां बसाख ते जेठ म्हीनै गै लगदियां ते मक्क जेह्ड़ी देसी ऐ ओह् बसाख म्हीनै लगदी जेह्ड़ी हाईब्रेड बीऽ ऐ ते ओह् लगदा जेठ म्हीनै ओह्दी फसल जेह्ड़ी ऐ ओह् ज्यादा निकलदी हाईब्रेड बीऽ दी ते इक देसी बीऽ दी थोह्ड़ी घट्ट निकलदी इस बास्तै किश लोग मिक्स करियै ओह् जेह्ड़ी देसी मक्क ला उड़दे बसाख म्हीनै किश ओह्कड़ी लाई उड़दे जेठ म्हीने आह्ली एह्दे आस्तै दो म्हीने जेह्ड़े साढ़ै सब्ज़ियां लगदियां अग्गें जेह्ड़ा पौंदा दिसंबर म्हीना ओह्दे च लगदा आलू फुल्लगोभी बंदगोभी मूली ते गाजर ते कड़म एह् साढ़ियां जेह्कियां दिसंबर बिच्च सब्ज़ियां लगदियां ओह् जाइयै अग्गें अस दिसंबर जनवरी फरवरी च ओह् सब्ज़ियां अस खाई सकदे ते इनें सब्ज़ियें अस छिक्ड़ाऊ जेह्के दुआई दे न ओह्दे कन्नै साढ़ी जेह्की ऐ मिट्टी ओह् बोह्त खराब होंदी इस बास्तै अस अपने देसी हैल पांदे देसी छिकड़ाऊ करदे एह्दा ओह्दा इक देसी ओह् ऐ ओह्दे बिच्च इक असें भांडा लैना बड्डा जेहा जियां लेई लैओ कि ड्रम होई गेआ ओह्दे बिच्च असें बेसन पानी ओह्दे बिच्च असें दुद्ध पाना ओह्दे बिच्च गुड़ पाना ओह्दे बिच्च बड़ियां सारियां दो चार चीजां होर पौंदियां उसी असें बिलकुल बंद करियै ढक्कियै रक्खी ओड़ना ओह्दे बिच्च उसी कोई बाह्र दी हवा नी लग्गै जिस बेल्लै असें अपनियां सब्ज़ियां साढ़ियां जियां उग्गना लग पेइयां तैयार होना लगी पे बूह्टे तां ओह्दे बिच्च फ्ही असें अपना छिकड़ाओ करना कि साढ़ियां सब्ज़ियां खराब नी होन उनेंंगी कोई कीड़ा नी लग्गै ते एह्दे बास्तै अस जेह्का कैमिकल घट्ट शा घट्ट यूज करचै अपने देसी ऐ हैल बी देचै ते देसी गै अपनी छ्कड़ाऊ बी करचै